गाना मतलब लता मंगेशकर मतलब अच्छा लगै छै बट उतना भी अच्छा नहि हमरा गाना सबसँ अच्छा मतलब लववला ही अच्छा लगै छै बट पंजाबी गाना सबसँ अच्छा लगै छै पंजाबीमे मतलब मतलब अच्छा रहै छै ओकरोबाद थोड़ा हिन्दी गाना भी अच्छा लगै छै ओकरो मतलब हिन्दी गानामे कुछ बात ही अलग रहै छै मतलब भोजपुरीसँ कुछ अलग मतलब थोड़ा प्यार भरी बातसँ मतलब गायलो जाइ छै जकरा की सुनैमे बहुत अच्छा लगै छै ओकरामे मतलब जैसेमे प्यारसँ मतलब सुनना प्यारसँ मतलब आवाजसँ कुछ फीलिंग्सके साथ जे गाना कितना मतलब रोमान्टिक मूड अच्छासँ मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा माय फेवरेट सॉन्ग भोजपूरी नहि हिन्दी